اتر پردیش میں جو ہے جغرافیہ اور زائرین كو اپن طرف متوجہ كرنے والے جو مقامات ہیں ان میں جو ہیں كشن پور وائلڈ لائف سنچری نواب گنج برڈ سنچری وغیرہ جو ہے آتا ہے كیونكہ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ ان كی جو تاریخ ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں لوگ ان كی خوبصورتیوں كو دیكھ كر لوگ ان كی طرف زائرین متوجہ ہوتے ہیں اور یہ جیسے تاج محل ہو گیا تاج محل كو دیكھ كے اسے دنیا كا ساتواں عجوبہ كہا جاتا ہے تو یہ اتر پردیش كی ایک خوبصورتی ہے لوگ اس كی ثقافت اس كی تاریخ لوگ جاننے كی كوشش كرتے ہیں اور لوگ اس كی طرف متوجہ متوجہ ہونے كی كوشش كرتے ہیں اور باہر ملكوں سے لوگ آتے ہیں انہیں دیكھتے ہیں اور لوگوں كو یہاں جو ہے گھومنے پھرنے میں بڑا مزہ بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں لوگ اس سے